हैलो श्री श्री जय कुमार यार मूंखे मुंहिंजे दोस्त विष्णुअ जो तव्हां खां भाॼियूं वठंदो आहे न उन मूंखे तव्हां जो फोन नंबर ॾिनो आहे ऐं महिरबानी करे ॿुधाईंदा त हिन वक़्तु तव्हां वटि कहिड़ियूं कहिड़ियूं भाॼियूं आहिनि अछा भींडियूं अथव हा हा पर ॿुधाईंदा हिन वक़्तु टमाटनि जो कहिड़ो अघु थो हले हा त न छा घटि न थी सघंदो यार अॼु कल्ह एॾो काफ़ी महांगो न आहे मतलबु किसान त आहे पर वरी बि यार तॾहिं बि कुझु त रिआयत करे सघो था न अछा ऐं भला हे ॻाढ़ियूं गजरूं ॻाढ़ियूं गजरूं ॾाढो ॾाढो घणो थी वियो यार हे पंदरहां सौ कैरेट सीज़न कान्हे यार हे बाक़ी छा आहे अछा माना इअं अच्छा भला भींडियूं कीअं अथव भींडियूं अछा हा ऑरेंज कलर जूं ईंदियूं अछा अछा अछा ऐं भला हीअ भींडियूं कीअं आहिनि अरड़हां सौ कैरेट ऐं पालक ऐं मेथी अछा अछा ऐं अछा अड़े यार कुझु त अघु लॻायो घटायो कंहिं कंहिं में त घटाईंदव कहिंमें बि अघु न घटाईंदा आहियो यार इएं थोरी थींदो आहे बराबरु विकणंदासीं पर असां खे बि त हुते जामु जामु महिनत करिणी पवे थी कुझु हाणे पालक छुॻो कुझु ख़राबु थी वेंदो कुझु भींडियूं बि ख़राबु थींदियूं कुझु टमाटा बि ख़राबु थी थींदा कुझु थींदा ऐं न थींदा हां शयूं अहिड़ियूं आहिनि

पर यार ॾिसो जेको रिआयत करे सघो त महिरबानी करे कजो मां तव्हां खे मां तव्हांखे ऑडर लिखायां थो पियो हां त ॾह कैरेट लिखो टमाटा ॾह कैरेट लिखो गजरूं ॿ कैरेट भींडियूं ॿ कैरेट पालक ऐं ॿ कैरेट मेथी समुझुव न ऐं तव्हां हींअर मालु कीअं पहुचाईंदा मूं वटि मूं वटि त गाॾी कान्हे का हां टेम्पोअ वारो कुझु कंसेशन न कंदो छा अछा अछा अछा अछा अछा त हींअर छा मां तव्हां खे पतो मोकिलियांव थो दुकान जो हा त मुंहिजो पतो अथव वासदेव होलसेलर दुकानु नंबर ॿ सौ हिकु भाॼी मार्केट नंबर टियों मां ख़ुद मालिक आहियां ठीकु आहे ऐं ऐं जेको तव्हां जी घणी रक़म थींदी हा अच्छा त रक़म तव्हां जी घणी थी टोटल चालीह ॿारहां थींदी न अछा त पोइ मां तव्हांखे पे टी एम में पैसा मोकिले थो छॾियां ठीकु आहे ऐं उन खां पोइ तव्हां मालु मुंहिंजे दुकान ते मोकिले छॾिजो हां पर मालु ॾाठो सुठो हुजे ख़राबु न हुजे छो त वरी हा छो त अॻियां बि त असां खे हा न न छो त अॻियां बि त असां खे अहिड़ी अॻियां भाई धंधो वधाइणो आहे न पाण में की न न सही ॻाल्हि आहे न हा ॾिसो अछा ठीकु आहे ठीकु आहे अछा अछा अछा बिल्कुलु ठीकु महिरबानी महिरबानी ठीकु अछा ॻाढ़ो टेम्प अछा अछा हुन टेम्पो जो नंबर आहे छा तव्हां वटि वॉट्सअप ते नंबर मोकिले छॾियो न वॉट्सअप ते नंबर मोकिलियो हा अछा हा ऐं हा हा अछा ऐं ऐं ऐं ऐं हा हा हा अछा अछा ओके दुकानु हा हा ठीकु आहे बसि महिरबानी महिरबानी